ہیلو جی میں فروٹ سیلر بات کر رہا ہوں جی بالکل مل جائیں گے آپ کو میرے وہاں انار امرود پپیتا آڑو لیچی تربوز خربوزہ سنترہ موسمی شریفہ کیوی اور اس کے علاوہ ہمارے وہاں ڈرائی فروٹس بھی ہیں جیسے کی بادام اخروٹ چھوارا کشمش ناریل پستہ کاجو انجیر منقیٰ وغیرہ جی وہ بھی مل جائیں گے بالکل جی بالکل فریش نہیں یہ کیا ہمارے وہاں سارے پھل بھی فریش ہیں کیونکہ ہم لوگ کے وہاں کا مال جو ہے صبح صبح مارکیٹ سے آتا ہے اور ڈائریکٹ جو ہے ہم لوگ کا سب بک بھی جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیک کر دیں گے جی اس کے جو ہیں چار سو روپے ہوئیں گے جی چار سو روپے کوئی زیادہ مہنگے نہیں ہیں اور بلکہ ایسا بھی ہے کہ سمر جو ہے سمر سیزن چل رہا ہے اور مال بھی کم آ رہا جی پرابلم جو ہے ہر کہیں ہے جی جی ٹھیک ہے دس منٹ میں آپ آئیں گے آرام سے میں ریڈی کر رہا ہوں تب تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے